मैंने रनिंग को एक टाइम पर अपन अपने लाइफ में यूज़ मतलब किया था मैं रनिंग करने गई थी तब मुझे लगने लग गया था कि मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करना है तो आफ्टर मैं मैरिड मतलब शादी के बाद डिलीवरी के बाद में जब मुझे लगा था कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है तो मैं रनिंग मैंने सबसे पहले करा था और करीबन एक महीने तक मैं कंटिन्यू सुबह उठ के जल्दी मोर्निंग में उठ कर रनिंग करने गई थी और उस रनिंग करने से मुझे नाइनटी परसेंट मेरे शरीर को बहुत बेनिफिट हुआ था फ़ायदा हुआ था कुछ नुकसान भी हुआ था उससे कि रनिंग करने से वेट लॉस तो मेरा बिल्कुल हुआ था और मेरी एक हैबिट हो गई थी सुबह जल्दी उठ कर जाना और उस रनिंग करने से मैंने काफी इन्स तक अपना पेट और अपना शरीर में जो फैट था उसको लूज़ करा था मैंने और नॉर्मल रनिंग अगर हम की बात की जाए जैसे जो हम रोड पर सुबह मोर्निंग फ्रेश हवा में करते हैं वो नाइनटी परसेंट बहुत यूज़फुल होती है जिसकी बजह है कि आप ट्रेड रनिंग कर रहे हैं या जिम में जाकर आप अगर ट्रेड पर वर्कआउट कर रहे हैं तो वो कुछ समय के लिए होता है क्योंकि उसमें न तो हमें फ्रेश एयर मिलती है और न प्राकृत और प्राकृतिक चीजें तो प्राकृतिक ही होती हैं मशीनों के द्वारा किया गया चीज अगर हम उस चीज को एक बार गैप दे देते है या छोड़ देते हैं वो तो वो रिटर्न डबल होकर हमारे शरीर में फैट बन कर यहाँ जुड़ जाता है लेकिन हम अगर प्राकृतिक चीज को कर रहे हैं किसी चीज को तो उसको अगर हम कभी ब्रेक लगा के या छोड़ते भी हैं ना तो वो इतनी जल्दी उसका नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं दिखाता है तो मेरे एकोर्डिंग तो मैंने इस चीज को एक डेढ़ महीने तक फॉलो किया था और मुझे बहुत अच्छे रिजल्टस मिले थे इसके मुझे दिनभर बहुत रिलैक्स भी लगता था अगर मैं सुबह ही उठ कर जल्दी वर्कआउट करके मेरी रनिंग करके आ जाती थी तो मुझे दिनभर फ्रेश भी लगता था और काफी हद तक मैंने अपने शरीर में से फैट को बर्न भी किया था और मैं बहुत सैटिस्फाईड थी उससे तो मेरी ये सोच है कि हम सभी को रनिंग करने की हैबिट होनी चाहिए कम से कम जब तक हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है हम कर सकते हैं तब तक हमको रनिंग करना चाहिए और हम करें तो अच्छा है